जब हम बगीचा घूमने के लिए जाते हैं तो बगीचे में हम फूल खिले देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है जैसे गेंदा का फूल खिले देखते हैं तो हम पूजा करने के लिए ले जाते हैं भगवान को चढ़ाते हैं और पूजा भी करते हैं फूल चढ़ाकर के और बगीचे में जाते हैं तो बहुत सारे रंग का चीज देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है और जाते हैं तो फोटो वगैरह भी खींचते हैं बगीचे में जाकर के जैसे आम का पेड़ हुआ तो फलता है तो फलता है पकता है तो लोग खातें हैं स्वाद अनुसार ही खाया जाता है बहुत अच्छा लगता है आम जैसे लीची हुआ तो लीची भी खातें हैं फलता है पकता है तो खाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है स्वाद अनुसार हमारे यहाँ लीची बहुत बहुत अच्छा से स्वाद से खाया जाता है लोग बच्चा सब कहता है कि बहुत अच्छा है हमको खाना है लीची हमको खाना है लीची जैसे कटहल हुआ कटहल का समय हुआ तो कटहल भी खाया जाता है वो भी बहुत स्वाद अनुसार भी खाया जाता है बहुत अच्छा लगता है इसलिए हर एक रंग का फल फूल है सो खाया जाता है हमारे यहाँ हस हर एक रंग का फल फूल भी खाया जाता है खानी चाहिए कि स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है इसलिए हर एक रंग का फल खाना चाहिए